देखियौ अहाँके रौदीमे खेत जोताबै छिऐ ट्रैक्टरसंँ तब ओ खेत माटि पाकि जाइ छै खेत जे बोले लागल तब अहाँकेँ जे छै बीचेने आनए छिऐ खाद्य आनए छिऐ तब जे बीज ने गिराबए छिऐ अहाँकेँ तऽ बीजमे जे छै खाद्य पानि देलहुँ तऽ नमहर भेल तब ट्रैक्टरसंँ फेर जोतेलहुँ तऽ जन करलहुँ अहाँकेँ तब कादो केलहुँ ट्रैक्टरसंँ तब जन आनिके बिरार उखारलक रोपलक तब अथी करलहुँ खाद्य पानि खूब देलहुँ तब अहाँकेेँ जे छै से गम्हरेलक पाकल तब काटल काटि कोरिके तब जे छै दौनी कयलहुँ दौनी करिके तब जे छै तैयारी कए कऽ फटकि कए बना कए जर कएलहुँ तब जे छै से गहुँमके खेती तैयारी कयलहुँ गहुँमके खेतीमे जे छै फेर ट्रैक्टर आनलहुँ जोतेलहुँ बीचेने आनलहुँ खाद्य आनलहुँ पानि आनलहुँ सबटा फ़्रम आर आनलहुँ सबटा जे छै अहाँकेेँ गहुँमके खेतीमे लगेलहुँ गहुँमके फेर जे छै से अहाँकेँ जते डिभी आएल तऽ फेर पानि देलहुँ फेर जे अहाँकेँ जे खाद्य देलहुँ ओकरा नमहर करए छिऐ तऽ अहाँकेँ जे छै से नमहर कए कऽ ओ जे नमहर होए छै तऽ ओकरा फेर पाकल तऽ फेर काटलहुँ फेर तैयारी कयलहुँ तऽ ओकरा तैयारी कए कऽ अहाँकेँ जे छै से तब जे छै मूँग बुनलहुँ मूँग बुनिके जे छै से तब जे छै से मूँगके नमहर भेल फेर फूल बाती भेल फेर दवाइ देलहुँ फिर स्प्रे केलहुँ अहाँके जे छै से तोड़लहुँ तब जे छै से खाए पीके अहाँकेँ जे छै से सब बचि जाइए धान गहुँम मूँग तऽ जे हम बेच लए छी तऽ पढ़ाबै लिखाबै छी धिया पूताके दिक्कत होइए गिरहस्थके तऽ दिक्कत होइते रहए छै खाद्य पानिमे दिक्कत होइते रहए छै गिरहथके तऽ जेकरा सात गो बच्चा छै की दू गो बच्चा छै की चारि गो बच्चा छै तऽ अहाँ जे छै पढ़ए लिखएमे कते दिक्कत होए छै लीड लऽ कॉपी लऽ पाँच सए मास्टर माँगय छै तऽ ट्यूशन फीस माँगय छै तऽ इ माँगय छै तऽ ओ माँगय छै ताहिमे हमरा आरके जे छै दिक्कत भए जाए छै तऽअनाजके बेच लए छी आ अहाँकेँ ओहिमे करए छी धिया पूताके